साढ़े रियासी च राजमा चौल होई गे डोसा होई आ आलू टिक्की होई गेई और नान होइया एह् बड़े ज्यादा फेमस ऐ एह् बड़े ज्यादा पसंद कीत्ते जन्दे रेआसी लोकल लोकें विच और जेह्ड़े रैस्टुरैंट न फेमस फेमस जि'यां होइया इक पिंक डोर होइया फ्ही साढ़ा मैड मैड प्रिज्म होइया ते रोहित रैस्टुरैंट होइये इत्थै बी सब कुछ मिलदा और राजमा चावल ते बहुत ही फेमस ऐ मतलब और नान बगैरा बहुत फेमस हैन साढ़े रियासी च और लोकें द्वारा बड़े पसंद कीत्ते जन्दे न